हैलो अंजी अंजी बस ठीक आं तुसी सनाओ ना ना ब में सबेरै सबेरै हून ई उट्ठेआ ई अच्छा अच्छा म्हल्लै दी कुड़ी च आं ओह्दे घर मुड़ा होआ ऐ जाना ऐ लैना असें ई आं रातीं पता लग्गेआ रातीं होई ऐ जाना तुसें नेईं नेईं मिगी ते रातीं दा पता ऐ मुड़ा होआ ऐ जाना तुसें आं जाना ते ऐ मिगी लगदा ऐ पंज बजे जाना ऐ शामीं आं ना ना तां देना केह् ऐ तुसें किन्ने देने केह् गिफ्ट केह् देना गिफ्ट इन्ने मैहंगे होंदे न ऐनी आं पैसे देई ओड़गे ज्हार रपेआ देना में ज्हार रपेआ बड़ा तुसें किन्ने देने ज्हार रपेआ जां घट्ट ई देने जारां सौ आं जारां सौ ई ज्हार जारां सौ खर्चे ई बी दिक्खेओ ओह्दे चा कोई ना चलो भी जन्ने आं फिर दिक्खने आं